आङो आंनि फरायनाय एबा फरायनो मोननाय खिनिखौ लानानैहाय आङो दुगा एबा दुगि होननानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि फरायनो मोननाया बहुद खाफालनि मोजां सोरबा सोरबा बिमा बिफाफोरा फरायहोआ एबा गोदोनि दिनावहाय फिसा हिन्जावफोरखौ फरायहोआमोन नाथाय दानि जुगावहाय फरायनो मोननाया बहुद मोजां आरो बेनिखायनो आङो आंनि फरायनाय एबा आंनि सोलोंनायखौ लानानैहाय आङो दुगि होननानै साननानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनाव फिसाफोरखौ लेखा फोरोंब्ला जामबा जायो बा जामबि जायो होनानैहाय बुङोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदिया नुनो मोनलिया जोङो जोंनि फरायनाय एबा सोलोंनायखौ लानानैहाय जोङो बहुद गियान एबा जोंनि माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ गाज्रि साननाय गाज्रि मावनायफोरखौ जोङो सोलायनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फरायनायजों लोगोसे गावनि गियान आखलखौबो जोङो दालांनानैहाय लानो हायो आरो बिनिखायनो जोङो फरायनो मोननाय एबा फरायनो खाबु होनायखौ जोङो मोजां एबा जोङो बहुद दुगा दुगि साननानै लानो गोनां जायो आरो